ہاں میرے یہاں ایک جگہ ہے جسے ہم لوگ پارک کہتے ہیں پارک پہ بہت سارے جھولے لگے ہوتے ہیں وہاں پہ مندر بھی ہے وہاں پہ کچھ شہیدوں کی پتلیاں بھی ہیں سب ان کو دیکھنے آتے ہیں بچے وہاں ہر ہفتے میلے بھی لگتے ہیں جو بچے وہاں پہ انجوائے کرنے آتے ہیں اور بہت ہی ٹورسٹ لوگ بھی آتی ہیں بہت جگہوں سے جیسے بڑے بڑے شہروں سے اور کچھ فورنرس بھی آتے ہیں یہاں دیکھنے کے لیے اور ان پتلوں اور مندروں میں جا کے وہ لوگ پوجا کرتے ہیں اور ان پتلوں کے ساتھ فوٹو کھنچواتے ہیں اور بچے لوگ آتے ہیں جھولا جلتے ہیں اور بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں کچوری پکوڑی کی وہاں پہ گھومتے ہیں کھاتے ہیں مستی کرتے ہیں اور بوڑھے لوگ کے لیے یہاں پہ مساج گھر بھی ہے تاکہ وہ لوگ تھک کے آئیں تھوڑا سا مساج کر لیں اور پانی وہاں پہ فری ملتی ہے شربت پانی وغیرہ وغیرہ وہاں پہ ہم لوگ بھی جاتے ہیں مستی پنے کے لیے موڈ فریش کرنے کے لیے یہاں پہ ٹورسٹ کے لیے ایک اچھا جگہ بھی ہے اس کے پیچھے ندی بھی بہہ رہی ہے اور کچھ گارڈنس بھی ہیں جہاں پہ وہ لوگ گھومتے ہیں وہ لوگ ایک ساتھ فوٹو کھچاتے ہیں اپنی وائفس بچے کے ساتھ ایک ساتھ بہت سارے فوٹو ایک ساتھ آتے ہیں دیکھنے کے لیے